बचपन की सबसे प्यारी यादों में ननिहाल की यादें सबसे प्रमुख है क्योंकि ननिहाल में माँ के बाद नानी नाना जी मामा जी मामी जी मामा जी के लड़के उन सबका प्यार मिलता है ननिहाल वर्ष में एक माह दो माह तक वहाँ रहना होता है वहाँ सब मिल जुलकर एक साथ रहते हैं और अलग अलग तरह का प्यार वो करते हैं हमसे इसलिए जीवन में सबसे इम्पॉर्टेन्ट और सबसे प्यारी यादों में ननिहाल की यादें ही कह सकते हैं हम क्योंकि वो ही है मेरे सबसे प्यारी यादों की श्रेणी के अंदर तक केवल ननिहाल की यादें ही आती है क्योंकि मैं खुद वहाँ पे दो दो तीन या दो सोच के मान दो या तीन वहाँ ननिहाल में ही रहता हूँ क्योंकि वहाँ मन भी अच्छा लगता है और वहाँ के वो मामा जी मामी जी और नाना जी नानी जी नानी जी सबसे ज़्यादा प्यार नानी जी करती है नलिहाल में माँ के बाद ऐसा मान सकते हैं कि माँ के बाद सबसे ज़्यादा प्यार नानी जी ही करती है और ननिहाल बेस्ट मेमोरेबल है